بھارت كی ثقافت بھارتی ثقافت ہندوستانی ثقافت یا ہندوستان كی ثقافت ایک جامع اصطلاح ہے اس سے مراد جنوبی ایشیا كے بر صغیر كے سب سے بڑے ملک بھارت كی تہذیب و تمدن یہاں كے مذہب یہاں كے فرقے اور برادریاں اور اس كے ساتھ ساتھ یہاں كی بے شمار زبانیں اور بولیاں ہیں چوںكہ بھارت كی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اس كی وجہ سے ایک جغرافیائی خطہ اس وجہ سے ایک جغرافیائی خطہ ہو كر بھارت میں كافی تنوع دیكھنے میں آیا ہے بھارت كی آبادی كی غالب اكثریت ہندو مت كی پیروكار ہے تاہم كوئی ایک كا تعریف كبھی دیكھنے میں نہیں آئی كہ ہندو كون ہیں آریا سماج كے كئی لوگ بت پرستی كو نہیں مان كر بھی ہندو ہیں برہمن سماج كے لوگ توحید كا عقیدہ ركھ كر بھی ہندو ہیں ہندو دھرم كے لوگ زیادہ تر كثرت اُلوہ اور بت پرستی كے قائل ہیں مگر وہ ان لوگوں كو بھی اپنے میں قبول كرتے ہیں حد یہ ہے كہ خدا كو نہیں ماننے والے ملحد بھی ہندو ہیں بھارت كی ثقافت زبانیں مذاہب رقص موسیقی فن تعمیر پكوان اور مختلف تہذیبوں تاریخی جغرافیہ جغرافیائی نوعیتوں پر مشتمل ہے بھارت كی زبانوں پكوان موسیقی رقص سنیما اور مارشل آرٹ نے دنیا بھر كی توجہ اپنی جانب مركوز كی ہے ماضی میں بھارت كے پہلے وزیر اعظم جواہر لعل نہرو ملحد تھے اور اسی طریقے سے سن دو ہزار تیرہ سے سن دو ہزار اٹھارہ تک كرناٹک ریاست كے وزیر اعلیٰ سدّا رمیّا ملعنہ طور پر ملحد تھے اس وجہ سے یہاں كا دایاں محاذ ہر بھارتی كو ہندو مانتا ہے لفظ ہندو كو بھارتی كے معنوں میں پیش كرنے كی كوشش كرتا ہے تاہم اس بات سے ہر كوئی متفق نہیں ہے اس كے باوجود بھارت ایک سیكولر ملک ہے یہاں جس طرح منادر جگہ جگہ موجود ہیں منا مندر جگہ جگہ موجود ہیں اسی طرح مساجد گرجا گھر اور گردوارے ہیں ملک میں كچھ وقت پہلے ڈاكٹر اے پی جے عبد الكلام صدر جمہوریہ تھے جو ایک كہ ایک مسلمان تھے اسی طرح گیانی ذیل سنگھ سكھ ہو كر بھی بھارت كے صدر جمہوریہ تھے ڈاكٹر منموہن سنگھ بھی سكھ تھے اور بھارت میں دس سال تک وزیر اعظم تھے اسی طرح سے بھارت میں كئی زبانیں اور بولیاں موجود ہیں مگر ملک میں وفاقی حكومت كی سركاری زبان ہندی كو قرار دینے كے باوجود اسے قومی زبان كا درجہ نہیں دے پائے ہیں اس كی وجہ غالباً یہ ہے كہ ہم ہم زبان اور بولی میں حد فاصل کیسے كیسے قائم كریں یہ طے نہیں ہے لوگ جدید طور پر بھوجپوری زبان بولتے ہیں جو ہندی زبان سے كافی مشابہ ہے اور دونوں زبان كے لوگ ایک ہی انداز میں بات كرتے ہیں ایک دوسرے كو سمجھتے ہیں تاہم بھوجپوری لوگ اپنی زبان كو ہندی سے الگ ماننے لگے ہیں یہی حال راجستھانی زبان اور كچھ اور بولیوں كا ہے ہندی كے خلاف سب سے زیادہ احتجاج جنوبی ہند كی ریاست تمل ناڈو میں ہوئے ہیں اس كی وجہ سے ریاست میں مركزی اور ریاستی زبانوں كے جھگڑے بھی ہوئے ہیں اور اس كے علاوہ اردو زبان كو اس كا مستحقہ مقام دینے كا مسئلہ ایسا رہا ہے جس پر سیاسی حلقے سنجیدگی سے كام نہیں كرتے پھر بھی بھارت ایک ہمہ لسانی ملک كے طور پر عالمی پہچان بنا چكا ہے اور اس كے كئی بین الاقوامی مطالعے بھی ہو چكے ہیں اسی طرح یہاں پر كئی سارے مذاہب ہیں ان میں سے جیسے بہت سارے مذاہب جو بھارت میں ہی جنم لیے ہیں ان میں ہندو مت جین مت بدھ مت اور سكھ مت ہیں اور یہ تمام مذاہب دھرم كرم اور اہنسا كے فلسفے پر منحصر ہیں بھارت كے تمام مذاہب میں اہنسا كا عنصر غالب رہا ہے اور یہی عنصر مہاتما گاندھی نے برطانوی راج كے خلاف جنگ آزادی میں اپنایا تھا بیرونی مذاہب میں ابراہیمی مذاہب جیسے یہودیت مسیحیت اور اسلام بھی بھارت میں موجود ہیں ان كے علاوہ زرتشیت اور بہائیت بھی یہاں پائے جاتے ہیں اور دونوں كا اسلام سے گہرا تعلق بھی ہے تو چونكہ جب یہاں پر بہت سارے مذاہب كے ماننے والے ہیں تو یہاں پر ان مذاہب كے ماننے والوں كا ایک تیوہار بھی ہوتا ہوگا تو تیوہار بھی كافی سارے ہیں تو اس حساب سے دیكھا جائے تو بھارت ایک كثیر ثقافتی ملک ہے جہاں متعدد مذاہب كے ماننے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں اور اپنے اپنے الگ الگ تیوہار بھی مناتے ہیں بھارت میں كل تین سركاری تعطیلات ہیں یعنی یوم آزادی جو یوم آزادی كی تعطیل یوم جمہوریہ اور گاندھی جینتی اور یہ تینوں ملک بھر میں بڑے جوش و خروش كے ساتھ منائے جاتے ہیں اسی طرح یہاں كی مشہور جو مذہبی تیوہار ہیں اس میں نو راتری كرشن جنماشٹمی دیوالی مہا شیو راتری گنیش چترتھی درگا پوجا ہولی رتھ یاترا اونم وسنت پنچمی ركھشا بندھن درگا پوجا اسی طرح مسلمانوں كے یہاں عید ہے بقر عید ہے ان كے یہ تیوہار اور اور بھی دوسرے مذاہب كے دوسرے تیوہار تو یہ سارے تیوہار جو ہیں بہت اہم ہیں